ہیلو کیا آپ اولا سروسیز سے بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ اکتوبر کو میں نے ایک رائیڈ بک کری تھی علی گڑھ سے بریلی کے لیے جس کا پک اپ ٹائم تھا صبح دس بجے اور پک اپ پوائنٹ تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سینٹنری گیٹ صبح دس بجے سے بارہ بج گئے لیکن آپ کا ڈرائیور ابھی تک نہیں آیا اس وجہ سے میں آپ کی رائیڈ یہ کینسل کر رہا ہوں کیوںکہ مجھے بریلی با وخت پہ پہنچنا تھا وہاں سے میری ٹرین تھی ایک بجے کی جس کے بعد میں اب وہاں نہیں پہنچ پاؤں گا اور ڈرائیور کو اتنا زیادہ وقت ہو گیا کہ وہ آیا ہی نہیں